बिहार न के अपन जे संस्कृति छै ओ तऽ बहुत ही जादा छै जेना दखिऔ बिहारमे छठिके देखिऔ हम ओतए उगता सूरजके भी पूजा होइ छै आओर डुबितौके होइ छै पूजा आ ओ भी बहुत ही धूमधामसँ पूजा कयल जाइ छै ओकर आओर ओ पूजामे एतय जादा ही अथी रहैत छै लोकके जकर अथी के बढ़ि चढ़िके सभ हिस्सा लय छै ओहि पूजामे आओर जहाँ तक रहलै दुर्गापूजा ओहो ही बहुत ही बड़ा फेस्टिवल छियै आओर ओकरो ही बहुत ही जादा लोक बढ़ि चढ़िके हिस्सा लय छै मूर्ति बनै छै मेला लागै छै आओर अथी आओर जहाँ तक रहलै बिहारके शिक्षा व्यवस्थाके तऽ शिक्षा व्यवस्था तऽ पहिले गड़बड़ रहै मगर आब धीरे धीरे सुधार भै रहल छै किआकि जेना जेना बढ़ैत जेतय बिहार तेन्हिए न सुधार हेतय किआकि पहिले तऽ रहै पूरा धरातलमे रहै तऽ आब धीर धीरे ओहिसँ उठि रहल छै तऽ धीरे धीरे उठतै तऽ धीरे धीरे बढ़ि रहल छै आओर धीरे धीरे आओर जादा बढ़तै पहिले शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेकार रहय ना के बराबर रहय मगर आब धीरे धीरे देखैत छियै शिक्षा दर प्रतिशतो बढ़ि रहल छै बिहारमे आओर जहाँ तक महिला भी शिक्षित जादा भै रहल छै आओर पुरुषमे भी बहुत ही जादा मतलब शिक्षाके ऊपर ध्यान दय रहल छै पहिले की रहय जे लोक न बेटीके जादा ओतेक नहि पढ़ाबैत रहै मतलब आब न सभ जानै छै मतलब जे पढेबै तऽ आओर अच्छा रहतै आगूके लिअ काम दतय तऽ ओकरा न बहुत ही जादा पढ़ा रहल छै आओर बेटा तऽ जहाँ तक पढ़ितै रहय पहिले मगर आब बेटियोके जादा बढ़ावा देल जा रहल छै बिहारमे शिक्षाके लऽके